असांजे दक्षिण दिल्ली इलाइक़े जो ख़ासि धर्म हिंदू ई आहे पर ॿियनि धर्मनि जा माण्हू बि हिते रहंदा आहिनि असां सिंधी हिंदू देवी देवताउनि खे मञंदा आहियूं ऐं पंहिंजे ईष्ट देवता श्री झूलेलाल भॻवान जी आराधना कंदा आहियूं असां चेटीचंड चालीहा ॾाढे धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं साण ई सभी हिंदु त्योहार ॾियारी होली रक्षाबंधन नवरात्रा वग़ैरह बि ओतिरी ही धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं